جی ہمارے پاس مویشی میں جو ہے دو بھینسیں چار گائیں اور کچھ بکریاں ہیں اس کی دیکھ بھال کے لیے ہم نے جو ہے دو نوکر کو رکھے ہوئے ہیں جو اس کی صبح سے شام تک اس کی خدمت کرتا ہے صبح جو ہے چارا وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں بغل میں ایک کھیت میں ہم سب جو ہے اس کے چارے کا انتظام کئے ہوئے ہیں وہ نوکر پہلے جو ہے مویشی کو صاف ستھرا کر کر نہلا دھلا کر جگہ میں باندھتے ہیں پھر اس کے بعد اس کے لیے پانی پلانے کا استعمال ہوتا ہے اس کو پانی پلاتے ہیں اس کے بعد کھیت میں جا کر چارہ کاٹ کر لا کر اس کو جو ہے کچھ کاٹ کر اور اس میں بھوسی وغیرہ ملا کر اور اس میں کچھ اور بھی خوراک جو ہے کھانے کی ہوتی ہیں اس میں ملا کر اس کو دیا جاتا ہے اور بھی اس کے بعد اس کا جو بکری وغیرہ ہیں ان کو بھی تھوڑا سا ٹہلا وغیرہ کر بغل میں کھیت ہے وہاں جا کر پہنچا دیتے ہیں اور خوب اچھی طریقے سے محنت اور کوشش کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ کچھ آرام کرتے ہیں پھر جب رات میں جو ہے اس کا بڑھیاں سے جو ہے دھواں وغیرہ کر کر اس کو سکون پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں مچھر وغیرہ سے بچاؤ کے لیے اس کا دھواں وغیرہ کرتے ہیں تاکہ اس کو کچھ پریشانی نہ ہو اسی طرح جو ہے دیکھ بھال کرنے کے لیے ہر وقت کوشش اور خدمت کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں